जोंनि जोंनि हारिफोरा साख्रि मावबाबो गामियाव थाया बाहेराव थायो हिनजाव फिसा लांनानै गुबुनजों हारिजों हाबा जायो जोंनि बर' हारिफोरा आर्मि साख्रिखौ नागिरो बर' हिनजावफोराबो बर' हिनजावफोरा आर्मि साख्रि नायनायावनो नागिरनायावनो बिदिनो हाबा जानानै आरो बेलेक गुबुनजों हाबा जायो जोंनि बर' हारि हारिफोरा मा जाबावगोन बेनि थाखाय साख्रि मावनानैथ' बेलेक गुबुन हारिजों खारो फैसानि कारनाव बेंगालराव गवायाव कर्नाटकआव गुबुन गुबुनजों लाना खारजालायनायबो जायो मा बुंनो जोंनि बर' हारिया मानि थाखाय मानि कारनाव बिदि जाखो हमदांनो हाया साक्रिल' साक्रिल' नागिरो जोंनि हारिया बेंगलराव बायदिसिना खामानि मावो खारो बेवहाय थाङो बर' हारिनि थाखायनो बियो जाबाय मोनसे जोंनि साख्रि मावनानै बाहेराव थाङोब्ला हिनजाव तिनजाव खारो लाना थाङो गुबुनाव आरियाव थांनानै गवायाव बायदिसिना खामानि मावनो जोंनियाबो बेनो बेबायदिनो बांसिन जोंनि हारिफोरा कर्नाटक बेंगलर गवा दिल्ली मुम्बाइआव फैसा खामायनो थाङो गुबुनखौ जोंनि बे गुबुन गावनि हादोराव मावनो नागिरा बेफोरावनो बांसिन मोनोना मावनो थाङो बिदिनो लाना खारनाय हिनजाव बायदिसिना लाना खारो मा बुंबावनो आरो बेनि थाखाय बिनि आरो जाहोना जाबाय जोंनि बेलेक हादराव गोबांनो मावनानै दङ मानसिफोरा फैसानि कारनाव फैसा ताकानि कारनावनो बेबायदिनो जाना दङ मा खालामबावनोसै बेनि थाखायनो जोंनि बेवहाय फैसा थाखा खामायग्राफोरा बहुत कम गुबुन हारियाव थांनानै थानाय गुबुन हिनजावसाफोराबो जोंनि बर' हिनजावसाफोराबो बाहेराव थानानै खामानि मावनानै बेयावनो थायो सोरदोबा लांखार जायो सोरदोबा फानजायो बायदिसिना जोंनिया